औ आनै आनैया दिनै बबेनि बाजाराव थांदोंथाय दिनै बबेनि हाथायाव थांदों औ ए तिनालि बाजाराव ना ओमफ्राय ओरैनो बे क'क्राझाराव मा मा बारायाव बाजार जायोमोनलाय ओरैनो औ ए ओमफ्राय मादै नै जोंनाव औ आनै जोंनाव आलासि फैगोन नालाय एसे मानि मा होनोमोनलाय नैबे लखेलनि मैगंफोर जानो लुबैदोंमोन नोंनाव दंबायबायो नामा मादै ओरैनो औ लखेल मैगं एगदम माने हासा मानि इउरिया हासार होयै आरो न'नि गोबोरखि हासारजों गायनाय ए औ न'आवनो दंखायो ना होनबालाय आंनो लाफा नांगोन ओमफ्राय सबायबिमाफोर मोनोना औ दे दे ओरैनो दा मादैया तिनालि बाजाराव दं आरो औ ओमफ्राय आलु फोरबो मोनो नामा न'नि गायनाय मोजांनो ए ओरैनो बिसिबांसो कि जियाव दा बारायबाय नामा दामफ्रालाय ए एगदम लखेल आरोना औ दे दे ओमफ्राय ओरैनो मो क'क्राझाराव मबेहाय बायबा मोजां मोजां मैगंमोनो ओरैनो क'क्राझाराव आंथ' औ ए कोदोमथलायाव ए कोदोमथलायाव आंहा दामखौ एसे बारा जायो होन्नाय खोनानाय ओंखायनो बारा फैफेरनायबो जाया नालाय ओंखायनो आनै नोंनाव सोंहर गोरनाय जादों आरो औ जेखुन जाया होनबा आङो बे दा आं होनहरनाय होनहरनाय मैगंखौ न'आव दंबा दा न'आव लायसै आङो औ औ नों गैयाबाबोथ न'आव आलदा मानसि थाखागोनना औ दे दे होनबा बाजारालाय कयथासिम जागोन बाजारा औ औ दे मादै होनबालाय दे दा फैबाय बायबा लोगोमोनगोन बे औ औ दे दे दे